हॅलो हॅलो गुड आफ्टरनून सर आमी हांव हांगचो वाळपयच्यान उलयतालों वाळपयचो रहिवासी हय हय हय आमी फाटल्या काहीसे वर्सां त्या म्हादयेचें प्रकरण तुमकां खबर आसतलें तुमी त्या टायमार एक्टीव पार्टिसीपेट जाल्ले आसा खंय म्हादईची न्हंय जी आसा हय हय हय लायफ लायन आसा कांय वर्सां हें आंदोलन चालू आसा त्या संदर्भांत म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक जाय आशिल्लें कळ्ळें न्हय हय सर पूण सरकाराचो किदें तुमकां पाटींबो आसा ह्या आंदोलना खातीर आमचें हय हय हय पयशे दिना पयशे दिना पूण तेगे मत किदें आसा पॉजिटीव आसा आं मतां पुर

आं बरें आनी कर्नाटक हय आमी सामाळपाची आयच्या संदर्बांत हय हय हय हय बरोबर बरोबर बरींच आंदोलनां जालीं आमच्या सगल्या गांवच्या लोकाचो तुमकां पूण सपोट आसा आमी तें सुद्दां आमी गांवा आमच्या पूर्ण सपोट हय प्रत्येकाक जाय ह्या संदर्बांत कर्ना कर्नाटक गोवोरमेंटा फुड्यान गोवोरमेंट सोडून आमचें सरकार गोवा गोवोरमेंट सोडून तुमी किदें तरी तें एन जी ओ काय हें रेपो केल्लो हय हय हय

पडून गेल ना आं हां हय हय हय

बरोबर आसा बरोबर आसा आनीक हय हय हय हय आतां ही नियो न्यायनियोजीत थंय तें बांदारो तेंचे बांदकाम चालू आसा खंय तें बान घालपाचें आनी तेजो संदर्ब आमच्या ह्या न्हंयेचेर किदें जाला काय उदक कमी जावप हें शेतकाऱ्यां उदक मेळप ना अशें किदें आसा गा हय हय म्हणटगी सगलीं आमी आमी हय आमी शेतकरी म्हणोन ती एक आंदोलन करूं सोदताले तुमचो आमकां पूर्ण सपोट जाय पूर्ण सपोट जाय बरें बरें बरें आमच्या वाळपय गांव तुमी एकदां येवचें पडटलें आमी मागीर तें आमी फम हें करया हय हय हें जवळ जवळ नोव्हेंबरा पंदरा तारकेर सुमार आमी तुमकां कॉन्टेक्ट करतली परत ओके ओके थँक्यू सो मच सर थँक्यू सो मच या या या या या